हीअं बाग़बानी मां शुरू न कई मुंहिंजे वॾनि शुरू कई मां उन खे अॻियां खणी करे चालू रखंदो आहियां उन जे करे वॾनि जो उन में हिक हक़ आहे बाग़बानी चालू करण जो मां बाग़बानी खे खणी पाणी वाणी ॾींदो आहियां और नंढपिण खां इहो मुंहिंजो बि कमु नंढपिण खां थिया वॾनि खे ॾिसी करे मां सिखियो आहियां जंहिंमें आनंदु ईंदो आ्हे बाग़बानी करण में मन जी शांती मिलंदी आहे ऐं थोरो सावन जे सावक जे करे उन जे साम्हूं मां वेही रहंदो आहियां कलाकु अधु त वेही ई रहंदो आहियां ऐं उन्हनि जो आनंदु वठंदो आहियां प्रकृतिअ जो आनंदु वठंदो आहियां जेको सभिनी खे मुफ़्त में मिले थो आनंदु ऐं सभिनी खे वठणु खपे छाकाणि त बाग़बानी हिकु शइ अहिड़ी आहे जिते माण्हू भाड़े ते घुराईंदा आहिनि माण्हुनि खां उन खां कमु कराईंदा आहिनि इन खां सुठो आहे की पाण कनि त आनंद ई आनंदु आहे ऐं पैसे जी बि बचति आहे त मुंहिंजो चए मां मञणु आहे त सभिनी खे बाग़बानी पाण करणु खपे ऐं ॿारनि खे नंढपिण खां सेखारणु खपे त ॿार बि उन लाइन ते हलंदा रहनि जीअं वॾा कंदा वॾनि जी बाग़बानी हले पई